दा आं स्पर्ट्सखौ बेराद मोजां मोनो स्पर्ट्सनिफ्राय बिराद मानसियाबो साख्रि मोनो बेनिफ्राय दा आं बायचान्स चान्स मोननायब्ला बेबादिनो फुटबल क्रिकेटाव फुटबलवाबो बिराद डेभेलप जालांबाय आजिखालि बिराद गिदिर गिदिर साख्रि मोनो बलजोंबो क्रिकेटजोंबो ओमफ्राय दा फुटबलाव गेलेनो थाखाय बिराद बिराद स्किल्स डेभेलप नांगौ जाहैबाय बिदियावथ' आं बिदिखौ फुटबलाव गेलेनो सानखांबा बिराद डेभेलप खालायनो सानगोन फुटबलफ्राव बेराद साख्रि मोनो गेलेनायाव क्रिकेटावबो एसे साख्रि मोनो गेलेनायाव बिरादनो हायो ओमफ्राय गोदोनि आबै आबौ गेलेनाय गेम्सफोर थायो बेफोरखौ एसे डेभेलप खालायनो हायो हानाया ओमफ्राय दा बे गेम्साव डेभेलप खालायनो थाखाय बेबायदिनो गेम्सफ्रा जाबाय बेबादिनो थाखोमालायनाय बिदिनो खाबादि बिदिनो गोबां रोखोमनि खेला दं बेफोरखौ बेराद माबानांगौ जायो दा बेखौ आं सानो बेफोरखौ मोजां दावगाहोलांनो ओमफ्राय दा चान्सफोर मोनब्ला आङो एसे फुटबल क्रिकेटाव एसे चान्स नुदों आरोखि ना बेफोरबादिजों साख्रि मोनलाङो दा गोदोनि गेम्साबो फैनांगौ आं बेखौ सानो आरोखि गोदोनि गेम्सफ्राबो एसे डेभेलप जालांनांगौ बेरादनो गोदोनि गेम्स जोंनि बिबै आबौ आबै गेलेनायफोराबो बेराद डेभेलप जानांगौ गेम्सा